जेह्का की साढ़ा इंडिया दा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐ जां तक दिक्खा जा दा ते फिलहाल तरक्की ते होआ दी ऐ देश बिच बी पर ऐसा लग्गा दा इ'नें चीजें पर लेकिन बा कुसै कुसै बेल्लै इ'यां तुसें ई जादै दूर दी केह् गल्ल सनानी अपने ग्रांऽ दी गै गल्ल सनांऽ में जेह्कियां एह् गड्डियां न जंदियां ते हैन लेकिन कुसै बेल्लै गैप बी बड़ा जादै पेई जंदा बिच जिस कारण जेह्के बन्दे न अपना टाइमां दा यूज़ नेईं करी सकदे स्हेई कन्नै बन्दा अपना टाइम जादै वेस्ट करी सकदा इ'यै चैलेंज न की के बन्दा टाइम वेस्ट ऐ एह्दे च अगर प्रॉपर टाइम दियां गड्डियां नेईं होङन हून जि'यां बन्दे जाना होऐ मतलब की बड़ी अच्छी डेवेलपमेंट होआ दी हून जि'यां जम्मू सिरीनगरै कन्नै एह् बड्डा सारा हा इंडिया दा बड्डा पुल बनेआ ऐ एह्दे कन्नै बी असें ट्रैवलिंग बिच बड़ी अच्छी चीज होनी ऐ इस कारण एह्दे कारण बंदा दा टाइम बड़ा बचना ऐ जेह्दे कारण बंदा ट्रेनै उप्पर मज़े कन्नै जाई सकदा जेह्दे कारण जि'न्ने बी चैलेंज न बंदे दे घट्ट फेस होने न लेकिन एह् पैह्लें जेह्का चैलेंज फेस करना पौंदा हा की एह्दे कारण कोई ऐ हा निं हा इसी कोई बी ब्रिज जोड़ा दा निं हा जेह्दे कारण बंदे बड़ा जादै अपना टाइम वेस्ट करना प'वा दा हा बाकी दिक्खा जा बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐ इंडिया दा लेकिन जेह्के चैलेंज न तुसें गी सनाये की जि'यां हून डेवेलपमेंट होआ करदी ऐ कंट्री बिच जादै पैसा लग्गा दा ऐ इस बेल्लै साढ़े प्रधानमंत्री होर बी जादै रोड सिस्टम उप्पर जादै एक्शन लै दे न इ'यां दिक्खा जा ऐ ते एह्दे कारण हून जेह्का तुसें मिगी क्वेश्चन कीता एह्दे कारण केह्डे़ प्रॉब्लम फेस आई सकदियां न में रक्खू उड़ियां थुआढ़े अग्गें जेह्कियां जेह्कियां ऐहियां बाकी जो बी ऐ ठीक ऐ लेकिन दिक्खा जा हून मेक्सीमम मिगी लगदा हा डिस्ट्रिक्ट बिच रेलवे स्टेशन बगैरा पुज्जी दे न लेकिन एयरपोर्ट दिक्खा जा तां बड्डी सिटी बिच गै दिक्खा जा लेकिन ठीक ऐ जो बी ऐ लेकिन एह्दे कारण एह् होंदा कि अगर पूरी जगह् प्रोवाइड होई जाह्ग फैसिलिटी जि'यां अगर दिल्ली शैह्र दी गल्ल करांऽ में ओह्दे बिच ट्रेनां बड़ी अच्छी जल्दी जल्दी गै चलदी बंदे ई पजाई सकदियां जेह्दे कारण बन्दा दा टाइम वेस्ट घट्ट होन्दा इ'यै कारण हा कि जेह्दे कारण बंदे गी जेह्की बी जेह्की प्रॉब्लम फेस करने पौंदियां जां ट्रैवलिंग कन्नै लेकिन इक होर साढ़ा बहोत जादा गंदा सिस्टम ऐ अगर तुस आक्खो की जि'यां तुसें ट्रैवलिंग दी गल्ल लग्गी अजें किश चैलेंज फेस करने पौंदे बंदे एह्दा प्रॉपर बंदे ई प्रॉपर सीट बुक नेईं होंदी बंदे जेह्दे कारण बंदे फिर तुस दिक्खो ओवरलोडिंग दा बहोत जादै कारण ऐ ट्रैवलिंग दे बिच एह् में गल्ल थुआढ़े सामनै रखना चाह्न्नां की एह्दे कारण जादै कशा जादै गड्डी होई जाह्ग ठीक ऐ जि'यां कि साढ़ी गौरमेंट वर्क करा दी ऐ भई अगर पॉल्यूशन फ्री करना होऐ ते इलैक्ट्रिकल गड्डियां बी चला दियां न इस बैल्ले ते जादै ते जादै जल्दी तू जल्दी ग्राउंड बिच औन एह् ते अपना लेवल जि'न्ना बी ऐ दस्सन बंदे ते घट्ट शा घट्ट बंदे ई कुसै बी प्रॉब्लम निं आवै जेह्दे कारण की साढ़ा देश हैप्पी रेही सकदा हैप्पी रेटिंग टेस्ट बिच जल्दी आई सकदा जि'यां दिक्खा जा पिच्छली बारी इक सौ पंजतालीमें नंबरे पर हा में एह् दिक्खना चाह्न्नां कि इस साल कोई एह् टॉप दसें च आवै बहोत जादै चैलेंज फेस करने पोआ दे बंदे जेह्दे कारण बंदा खुश निं ऐ होर गल्ल आई बाकि तुसें ई में सनाई ते ऐ ही हून पैह्लें बार बार केह् गल्ल लानी उस बन्दे दी हून अंबेडकर दी केह् लानी गल्ल जिन्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दा ओह् रैह्न गै देओ ठीक ऐ